ہماری خاندانی تاریخ میں بہت سے کام صدیوں سے ہوتے چلے آرہے ہیں اور جو آج بھی ہو رہے ہیں اور جن کو ہمارے بڑے بوڑھے صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں جیسے کہ ہمارے خاندان میں کھیتی باڑی کا کام ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے ان کو ہمارے اہل و خاندان والے ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں آج بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کھیتی باڑی کا ہی کام کرتے ہیں اور ہمارے خاندان میں یہ ہمارا قبرستان بھی خاندانی ہے جس میں ہمارے گھر میں جب کبھی کوئی فوت ہوجاتا ہے تو اس کو اسی قبرستان میں لے جا کرکے دفن کیا جاتا ہے اور ہمارے خاندانی رواج رواج کے حساب سے اس کو اس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے اور ہمارے خاندانی رواج میں ہمارے ہم سب کے نکاح بھی بہت آسان طریقے سے آسان طریقے سے کیے جاتے ہیں